बदिलाउ जिथे किथे नज़रु अचे थो जेको हिक चिंता जो कारण आहे बदिलाउ जा मुख्य कारण आहिनि जो ख़राबु थियणु ग्लोबल वार्मिंग वणनि जो कटणु इन बदिलाउ जे करे जानवरनि जी पिणु लॾ पॾाणु थिए थी हाणे असां ॾिसंदासीं त केतिरा ई जानवर ॼण धरतीअ खां ख़तमु थी विया आहिनि आबहवा में बि बदिलाउ थी वियो आहे हाणे असांखे अंदाज़ो ई न हूंदो आहे त कॾहिं गरमीअ जी मुंदु चालू थींदी या ॿियूं मुंदू चालू थीदियूं